मुझे एक समय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा था क्योंकि जब मैं बीस साल का था तो मुझे एक निर्णय लेना था मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी तो मुझे ये उन्होंने मुझ से पूछा शादी करने के लिए तो मुझे ये निर्णय लेना पड़ा क्योंकि मैंने जो भी शादी के लिए हाँ कर दी थी क्योंकि इस के लिए मैंने कई बातों पर विचार भी किया था निर्णय लेने में और इस मैंने इस में इस में जो अपने परिवार के जो लोग हैं उनकी सलाह ली थी जो हमारे रिश्तेदार हैं जो मिलने वाले हैं जो यार दोस्त हैं उनकी सभी की मैंने सलाह ली थी उनके अनुसार ही सलाह ले कर फिर मैंने ये निर्णय लिया था और फिर इस निर्णय पर मैंने फिर बैठ कर काफ़ी विचार भी किया था और फिर विचार कर के फिर मैंने फ़ाइनल डिसीजन लिया था फ़ाइनल निर्णय लिया था शादी करने के लिए फिर मैंने उसको हाँ किया था तो यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण ही निर्णय था